देखियौ बिहार झारखण्ड जे अलग भेलय ओ लालूके रीजनमे अलग भेलय जब लालू जी जब बिहारके मुख्यमन्त्री भेलखिन ओइ टाइममे जे हइ से झारखण्ड अलग भेलय तऽ बिहारके संस्कृति एहन हइ जे जेना दरभंगा महाराज रहथिन दरभंगा महाराजके पूरे दरभंगा समस्तीपुर जिलामे दरभंगा जिलामे हुनकर खेती रहय पूरा प्रॉपर्टीके मालिक रहथिन तऽ बिहारमे जे हइ से बहुत एहन चीज रहय जेना कर्पूरी ठाकुर भेलखिन मुख्यमन्त्री रहथिन कर्पूरी ठाकुर जननायक रहथिन अच्छा व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिगत आदमी रहथिन साफ सुथरा साफ छविके आदमी रहथिन ओइ लऽ जे हइ से बिहार झारखण्ड अलग भेलय झारखुण्डके अलग बना देल गेलय बिहारमे किछु नहि रहलइ बिहारमे खाली गंगाजी रहल रहलखिन आओर सब लोहा भेलय करखाना भेलय इस्पात सोना चाँदी पीत्तल सब झारखण्डमे चलि गेलइ बिहारमे तऽ मानि लिअ जेना सब सब चीज ठीक हइ बिहारमे संस्कृति बहुत भूगोल बहुत बढ़िआँ रहलय हँ बिहारमे एहन कोनो चीज नहि हइ जे नहि रहय लेकिन इएह रीजन रहय जे बिहार झारखण्ड अलग भऽ गेलइ अलग भेलाके बादमे अलग अलग स्टेट भऽ गेलइ बिहारसँ सब चलि गेलइ झारखण्डमे जेना लोहा करखाना भेलइ सील्वर भेलय पीत्तल भेलै ताँबा भेलय इएह सब भेलय इएह सब सब अलग चलि गेलय अलग गेलाके बादमे जे हइसे बहुत किछु एहन चीज हइ जे बिहारमे नहि रहलइ बिहारमे दरभंगा महाराज रहथिन बहुत किछु कयलखिन बहुत किछु हुनकर आदमी भूगोल जानय हइ एहन बात नहि हइ जे नहि जानय हइ जेना कर्पूरी ठाकुर भेलखिन जननायक रहथिन बिहारके मुख्यमन्त्री कर्पूरी ठाकुर रहथिन ओ हुनका रीजनमे सब किछु ठीक रहलइ बिहारमे बहुत बढ़िआँ से चलैत एलय संस्कृति उन्नैस सए नब्बेमे लालू जी मुख्यमन्त्री बनलखिन ओइके बादमे हुनका मुख्यमन्त्री बनलाके बादमे जे हइ से बिहार झारखण्ड अलग भेलय अलग भेलय तब अलग भेलाके बादमे जे हइ से सब किछु अलग भऽ गेलय बिहारके झारखण्डके मुख्यमन्त्री भेलय हेमन्त सोरेन बिहारके मुख्यमन्त्री कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इएह सब रहय आरो तऽ सब किछु तऽ ठीके हइ जेना दरभंगा महाराज भेलय दरभंगा महाराज एक नामी गामी आदमी रहथिन हुनकर राज्य चलैत रहय दरभंगा महाराजके बहुत प्रॉपर्टी बहुत सी एहन चीज हइ जे दरभंगा महाराजके पासमे रहय बहुत एहन खूबी रहय कर्पूरी ठाकुरमे जे कर्पूरी ठाकुरके अभी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अभी रतन पुरस्कार मिललइ रतन पुरस्कार मिललइ आओर राष्ट्रीय पुरस्कार मिललइ उ कर्पूरी ठाकुर जीके लाल बहादुरो शास्त्रियो ठीक रहथिन सब किछु ठीक रहथिन सब मतलब जेना जे होइ हइ जेना बिहारमे सब किछु ठीक रहलय अभी झारखण्डोमे सबकिछु ठीक हइ झारखण्डमे चलि गेलय अथी पीतलके कारखाना चलि गेलय सील्वरके कारखाना चलि गेलय ताँबाके कारखाना चलि गेलय सब किछुके कारखाना तऽ बिहारेमे झारखण्डेमे चलि गेलय तऽ बिहारमे तऽ कथी रहलइ बिहारमे तऽ एकोगे नावें रहलइ जेना ओइ टाइममे कर्पूरी ठाकुर जीके नाम मुख्यमन्त्री रहथिन तऽ कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमन्त्री रहथिन तऽ कर्पूरी ठाकुर जीके नाम चललै नाम चललाके बादमे भारत भारत सरकार हुनका भारत रत्न देल गेलय पुरस्कार मिललइ कर्पूरी ठाकुरके दरभंगा महाराज के अखनो हुनकर नाम चलय हइ हुनका नामसँ एखनो बहुत प्रॉपर्टी हइ बहुत सी एहन चीज हइ जे दरभंगा महाराजके नामपर चलय हइ दरभंगा महाराजके नामपर सब किछु चलय हइ दरभंगा महाराज बहुत नामी गामी आदमी रहथिन चलय हइ चललाके बादमे सब किछु ठीक ठीक हइ एखनी से हइ जे कर्पूरी ठाकुर शरीर छोइड़ देलखिन सब कुछ ठीक से हुनकर एखन नाम चलय हइ बहुत आदमी हुनका गुणगान गाबय हइ बहुत एहन कार्य कयलखिन हँ जाहिपर आदमी खुश हइ एखनो हुनकर नामसँ बहुत चीज हइ कर्पूरी ठाकुर गाँव हइ स्टेशन हइ बहुत किछु एहन ऐतिहासिक चीज हइ जे कर्पूरी ठाकुरके नामसँ चलय हइ दरभंगो महाराजके नामसँ बहुत एहन चीज हइ जे दरभंगो महाराजके नामसँ चलय हइ जेना स्टेशन भेलय बस अड्डा हइ सब किछु दरभंगो महाराजके नामपर ने चलय हइ दरभंगो महाराजके प्रॉपर्टीमे सब किछु हइ खेल स्टेडियम हइ जते भी चीज तऽ सब किछु तऽ होइते रहय हइ मुख्य कर्पूरी ठाकुर जी तऽ मुख्यमन्त्री रहलखिन बहुत कुछ कयलखिन गाँवके लिए देहातके लिए पंचायती स्तरपर पर पंचायती स्तरके लिए प्रखंडके लिए जिलाके लिए बहुत किछु कयलखिन बिहारके मुख्यमन्त्री रहथिन लेकिन पूरे बिहारके लिए ओ बहुत किछु कयलखिन बहुत किछु कयलाके बादमे अखनी हुनका भारत रत्न देल गेलै टाटा देल गेलै सब किछु देल गेलय सब कुछ तऽ आब अपना हिसाबेसँ आदमी चलय हइ कर्पूरी ठाकुरके इतिहासमे सब किछु अथी देल गेलय हुनका पुरस्कार मिललइ

झारखण्डमे झारखण्डमे जे हइ से झारखण्ड अलग भऽ गेलय अलग भेलाके बादमे ताँबा स्टील सील्वर पीतल तऽ झारखण्डमे झारखण्डमे हइ कर्पूरी ठाकुर मुख्यमन्त्री रहथिन हुनकर साफ अच्छा छविके आदमी रहथिन भारत रत्न हुनका मिललइ दरभंगा महाराजके हुनकर नामसँ अभी प्रॉपर्टी बहुत चलि रहलइ हइ एखनो बहुत प्रॉपर्टी हइ एहन जे दरभंगा महाराजके नामसँ चलय हइ